हैलो अ'ऊं थुआढ़ी चाची बोल्ला नी तुसें होई पंछान मेरे कन्नै अ'ऊ जेह्का गलांदे जेह्का मेरा भ्राऽ निं ऐं नुआढ़ा जन्मदिन ऐ ते तुसें में ओह् करना हा सद्दना हा तुस औह्गियां मेरे भ्राऊ दा जन्मदिन ऐ अ'ऊं लुधियाना बिच रेही नी हून ते हून अज्ज नौ तरीक ऐ ते ग्यारां तरीक ऐ नेईं नेईं ओह् सारी जेह्की जिन्नी बी ओह् डिटेल्स ऐ ओह् तुसें ई सैंड करी ओड़गी अ'ऊं इ'यै कि ट्रेन किन्ने बजे औनी एह् जेह्के जन्मदिन किन्ने बजे होना सारा किश नेईं नेईं असें असें रक्खा थीम रक्खे दा असें

रोबोट आह्ला थीम रक्खे दा मतलब जेह्का नुआढ़ा भ्राऽ निं ऐ उस्सी रोबोट दा बड़ा शौक ऐ निं सारे जेह्के जिन्ने बी लोक औने निं उ'नें सारें उ'नें सारें रोबोट आह्ले कपड़े पाने

नेईं नेईं इन्ना गुस्सा कैह्सी करै'नियां तुस साढ़े केह् लगदा तुस इ'यां गुस्सा कन्नै बोलनियां आसमानै परा इस धरती पर औना इ'यां कोई गल्ल होंदी इयां कु'न गल्ल करदा हां ओह् ठीक ऐ अ'ऊं केह् गलाऽ निं तुसें ई कपड़े खरीदने ई जरूरत निं ऐ साढ़े इ'यां मुफ्त बिच देई ओड़दे अस तुसें बी देई ओड़गे इक अद्धा हां जी हां ओह् तुसें ई करी देई ओड़गी निं अ'ऊं नेईं नेईं कोई जरूरत निं ऐ अस लाई लैह्गे वैसे इ'यां बी मेरे भ्राऊ मेरे भ्राऊ दा जन्मदिन ऐ